ہمارے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت ضروری اقدامات ہیں کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ یہاں گندگی ہے تو اسی حساب سے یہاں پر ہماری کمیوٹی کمیونیٹی بنی ہوئی ہیں ہم فون کر دیتے ہیں کہ پلیز آپ یہاں سے آ کر کچرا اٹھا لیجیے اور یہاں سے بہت ہی بدبو آ رہی ہے کیونکہ کہ اس سے مچھر ہو جاتے ہیں تو ہماری کمیونیٹی اس کے لیے کام کرتی ہے کہ وہاں روزانہ جھاڑو لگائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ کچرا بھی اٹھا لیا جائے